हमराके कैरियरमे डान्सिंग तऽ चुनौतिए रहय किएकि उतना हमरा इच्छा भी नहि रहय डान्स करयके जितना हमरा नाटक करयमे मजा आबैत रहय चाहे गीत गाबयमे मजा आबै रहय लेकिन जब हम पहली बार हमरा नाटक जहाँ हम जाइ रहियै सिखय लए वहाँपर जे गुरुजी रहथिन ओ जब नृत्य हमरासँ करबेलखिन रहए तऽ हमरा जे पहिले पैरमे दर्द होइ रहय धीरे धीरे खतम हुए लगलै हमरा लगलै कि नहि हमरा करयके चाही तऽ उएह जोशमे हम चलि गेलियै रहए मास्टर साहबके यहाँ सिखय लेल जहाँ नृत्य डान्स सिखबै रहय वहाँपर बड़ा कठिनाइके सामना करय पड़लै जइसेकि पहिले हम पढ़ैत रहियै ओ समयमे नाइन्थ किलासमे हम होयबै नवमामे पढ़ै रहियै तऽ नवमामे हमरा बड़ा समस्या कि पढ़ैयो पड़तै फेर उधर डान्स भी करय पड़ैत रहय तऽ डान् एतेक टाइममे तऽ हमरा पढ़ाइ छूटि गेलै कमसँ कम तऽ दू दिन तीन दिन किलास होइत रहय डान्सके तऽ इधर तीन दिन छूटि जाइ रहै पढ़ाइ हमर ओहि कारण हमरा खातिर डान्सिंग कैरियरमे चुनौतीपूर्ण रहलै ताकि हम अपना पढ़ाइ भी करियै चाहे डान्सिंग करियै तऽ इधर हमरा पहिले चुनय पड़ि जाइ रहय पढ़ाइ पढ़ाइ अगर नहि करितियै तऽ फेर घरसँ माय बापके बातो सुनतियै कि कि कहाँ चलि जाइ छै पढ़य लए नहि जाइ छै तोहर दोस्त बोलैत रहौ कि चलि जाइ छिही डान्स करय लेल तब हम की करितियै रहए घरमे पतो नहि चलय दै रहियै कि हम डान्सो जाइ छियै सिखय लए ताकि हम घरमे अगर लोक जानतै तऽ हमरा डान्स सिखय लए देल नहि जेतै रहए किएकि ओ समयमे हम पढ़ितियै कि डान्स सिखतियै घरसँ उतना दबाव रहय कि पहिले बेटा पढ़ि ले ओकर बाद किछो करिहेँ ओहो हम सोचियै कि घरके लोक भी हमरा सही बोलि रहलै कि पहिले पढ़नाइ जरूरी छै ओकर बाद इसभ तऽ होइते रहतै लेकिन हमरा जे रहय ओ एक तरहसँ जोश सवार रहय कि नहि हमरा डान्स सिखैएके छिकै डान्स किएकि जे करल जाइ रहियै तऽ शरीरमे एक अलग ऊर्जा मिलै रहय डान्सके करलाके बाद ओहि कारण हमे डान्स छोड़य लए नहि चाहैत रहियै तऽ फिर भी सभकिछु देखलाके बाद भी पढ़ाइके साथ साथ हम डान्स भी सिखय लए चलि जाइ रहियै जब टाइम मिलैत रहय जब पढ़ाइ खतम होइ जाइ रहय शामके तऽ शामवला जे किलास होइत रहय आधा एक घंटाके ओ छुपकेसँ चलि जाइ रहियै घरमे कोइ बोलि दियै रहियै दोसकेँ लोककेँ कि बोलियै कि ओ पढ़िए रहलहु हन अभी अयतह ओ देरमे लेकिन हम तऽ चलि जाइ रहियै डान्स करय लए इएह कारण बाधा भी अयलै उएह पढ़ाइवला समयमे नम्मा जब नवमासँ दशमामे गेलियै तऽ ओ बीचमे हम छओ महीना सात महीना लगातार हम डान्स करलियै रहए आओर सिखलियै अइसन नहि छै हम डान्स सिखबो करलियै पढ़ाइ भी करलियै अभी तऽ ग्रैजुएशन पूरा करि लेलियै कम्प्लीट करि लेलियै आब तऽ स्नातक भए गेलै तब अभी भी डान्स हम करै छियै ओ चुनौतीके पार करि करि कऽ अभी हम करै छियै डान्स